سائنسدانوں کے بارے میں واقف ہوں اے پی جے عبد الکلام سے اور وہ بہت اچھے سائنسداں رہے انہوں نے بہت ساری چیزیں بنائی ہیں ہندوستان میں دی ہیں اور باقی اسکولوں میں مدارس میں بھی ان کے بارے میں بتایا جاتا ہے اور بہت سارے ہندوستان کے افراد بہت سارے ایسے جو اس چاند پہ جا چکے ہیں چاند پہ جانے کی انہوں نے میزائل بنائی ہے بہت ساری ایسی چیز ہیں جو انہوں نے بنائی ہے اور ہم ان سے واقف بھی ہیں بہت اچھے سائنسدان تھے وہ